हाँ पङ्खा पङ्खा जे छै हमरा घरमे सिल्वर कलरके छै ई जे छै हैवेल्सके छै बहुत ही अच्छा हवा आबैत छै पङ्खासँ बहुत आनन्द रहै छिऐ हम सब पङ्खासँ हवा लए कऽ आ ओ पङ्खऽजे छै बिजली खपत भी ओहिमे कम होइ छै ओ पङ्खामे बिजली बिल कम लगै छै लेकिन बहुत ही सुविधा छै पङ्खासँ पहिलुक जमानामे तऽ पङ्खो नहि रहए ओहोसंँ बहुत लोग कऽ दिक्कत होइत रहए आदमीकेंँ पङ्खामे सुतै छै पहिने लोग हाथसंँ अपन पङ्खा हौंकैत रहए आब जे छै पङ्खा लोग अपन अपन पसन्दके पङ्खो लगाबैत छै पङ्खा लगबएके बाद ओहि पर आराम करैत छै पहिने जमानामे हाथसँ हौकए निन्द टुटए गर्मी लागए मच्छर काटए लेकिन आब बहुत ही आनन्द